दानि जुगनि बयनिख्रुय बांसिन बाहायजानाय एप आ जाबाय मबाइल नि एप आरो कम्पिउटार आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै बेबायदि जायफ्रा मबाइल खौ बाहायो बियो माखासे मोजांनि थाखाय बाहायनो हायो आरो बेयाव बेखौ हमदांनो हायाब्ला गाज्रि रोखोमैबो थाङो नैबेखौहाय जों दा नुनो मोनो जाहैबाय जेन' मबाइल खौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला मबाइल आ जोंनि थाखाय मोजां खामानि होयो जोङो गोजानाव थाङालाबा जोङो जायगायावनो थानानै खामानिखौ मावनो हायो जायगा दाबसेयावनो आरो जुदि मबाइलखौ जों बाहायनो रोङाब्ला गोबां खैफोद बा गाज्रियावबो जोंनि थाखाय खोख्लैयो बेखायनो जोङो कम्पिउटार आरो मबाइल जि ओंखारदों बे मोजांनि थाखाय ओंखारदों आरो ना बाहायनो रोङाब्ला जों बेखौहाय जोङो खैफोदआव गोग्लैगोन बे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला जोङो साबदानै जों बेखौ बाहायनो नाजानांगोन बेबायदिनो जोङो सान्नो रोंनांगोन मबाइलफोरखौहाय जोङो मोजां हाबानि थाखाय जों बाहायनो रोंनांगोन मोजांनि थाखाय बाहायनो रोङाब्ला बियो मोनसे खैफोदआव लाबोयो आरो मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला नोंनि थाखाय मोनसे गोबां लाब जनख उफुखार जायो दा बिनिखायनो जोङो बेखौहाय मोजाङै मावलांनो थाखाय जोंनोहाय बेबायदि सान्नो थाखाय गियान नांगौ बे गियानखौ जोङो बाहायनो गोनां आरो कम्पिउटार नि जुनै जों गोबां जोङो नुस'हायै नुनो हायै जायगाफोरखौबो जों नुनो हायो बेजोंहाय जोङो एपस खौ डाउनलद खालामनानै नायोब्ला जों गासैखौबो नुनो मोनो जों बिनि थाखायनो बेखौहाय डाउनलद खालामनानैहाय माखासे जायगाफोरखौबो जोङो नायनो हायो आरो जों बेबायदिनो नायनायनि जुगेदि जों गोबां नुनाय बायदि मोन्नानै जोङो जों गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो आरो जेरै दा कम्पिउटार नि जुग जानानै गोबां रोखोमै इन्ट्रेन्स फोर होनांगौआव जोङो बे मबाइल नि जुगेदि जों फरायनो हायो आरो जे ए सि एस ए पि एस गोबां फरायनाय गथ'फ्राबो बेखौ सोलोंनो हायो जाहैबाय जेरेखम कम्टिउटार नि जुगेदि जोङो मबाइल नि जुगेदि जोङो स्टादि खालामनानै एसे लानो हायो आरो जों स्टादि खालामनानै बेखौहाय जों सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि थाखाय गोबां रोखोमै उफुकार होयो दा बिनि थाखायनो जों बेखौ सोलोंथाइखौ लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार बिनिखायनो जोङो बे सोलोंथाइखौ लानोब्ला जों जेब्लाबो सांग्रां जानानै मोजाङै सोलोंथाइ लायोब्ला मोजां बेबादि गोजौ थाखोआव आवगायलांगोन जों बेखौहाय जों दा बे मबाइल नि जुगेदि जों बेखौ मोन्नो हायो जाहैबाय